आङो सासे फोरोंगिरि जानानै गथ'फोरनि सायाव मा आदबजों फोरोङोब्ला गथ'फोरा गोसोआव थाब बुजिनो हायो बा सोलोंनायनि सायाव खुसिजों गेलेयै गेलेयै सोलोंनो हायो बे आयदाखौ लानानै आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंनाय जाबाय आरो गथ'फोरा गथ'साफोरा बेखौ लानानै गोसो होनानै फोरोंनो होननानै मोजाङै जाफुंसार लाङो जाहाथे जिउआव बेखौनो फोरोंनानै आङो गथ'फोरनि जाफुंसारनायखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों